नै नभेम्बर नैरोजा थाम नैजिद' अक्ट'बर जिगुजौ गुजिस्नि द' जानुवारि नैरोजा से जिगु फेब्रुवारि नैरोजा जिथाम जिबा जुलाइ नैरोजा गु